शिक्षा ने सांस्कृतिक प्रथाओं को कैसे प्रभावित किया शिक्षा ने कुछ सांस्कृतिक कृतिक जो प्रथाएँ हैं जैसे कि पहले सोचते थे हमारी संस्कृति में यही मानते थे कि टाइम से शादी कर दो ओर जल्दी जल्दी शादी करके बेटी को ससुराल विदा कर दो दूसरे क्या करे हैं दूसरे का एक तरह से पहले अलग सोचते थे अब शिक्षा से पहले की संस्कृति में तो लड़कियाँ हालांकि कुप्रथाएँ प्रथाएँ भी थीं सही भी थी थोड़ा गलत भी था पर ज़्यादा सही था अब शिक्षा के आने के बाद लोग समझ गए हैं समझ विचार करते हैं अब लड़कियों को जैसे पहले शादी जल्दी हो जाती तो अभी पहले शिक्षा भी नहीं मिल पाती थी जिससे कुछ ऐसे कर नहीं पाती थी आगे बढ़ नहीं पाती थी घर का काम करना रहना वही उसी समय रहना होता था सब कुछ अब शिक्षा के बाद पहले लड़कियाँ जो क्या है कि पढ़ने लगी हैं आगे बढ़ने लगी हैं कुछ करने लगी हैं नाम रौशन करने लगी हैं और शिक्षा से मतलब यह फर्क पड़ा है कि अब उम्र निर्धारित की गई है सब गौरमेंट द्वारा भी उम्र कर दी गई है निर्धा निर्धारित शिक्षा में जैसे पढ़ते अठारह साल से अब अब का टाइम जैसे पहले अठारह साल किया था सरकार ने ऊपर से अठारह साल अब वैसे भी नॉर्मल अब सरकार करे न करे लेकिन समझदार शिक्षित व्यक्ति यह सोच ही लेता है कि कितनी उम्र सही है शादी करने की कितनी नहीं है पहले अठारह फिर उसके बाद अभी तो अभी के टाइम में लड़की ग्रैजुएसन भी कर सकती है आराम से अपनी तैयारी भी कर सकती है रोज़गार भी लग सकती है कोई दिक्कत है नहीं अभी पढ़ने के लिए उन लड़की की एज कर दी है शादी के लिए इक्कीस की जैसे तो इक्कीस में आप नॉर्मल एटीन की एज में सेवेन्टीन की एज़ में आप सीनियर कर सकते हो ट्वेल्थ करने के बाद अब ग्रैजुएशन भी कर सकती हैं लड़कियाँ और तैयारी करके फिर लग भी सकती हैं रोज़गार अपना फिर भविष भी सम्भाल सकती हैं अपना घर भी सम्भाल सकती हैं यह शिक्षा से प्रभाव पड़ा है और सही भी है ओर कुछ फ़ायदा में बताए जवाब सही थोड़ा वह गलत तो होता है आप बाद में होते हैं